جوان نسل کی طرف سے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ اور مناسب سہولیات کی کمی کئی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے تعلیمی ادارے کھیلوں کی اہمیت کو سمجھائیں اور ان کو طلباء کے لیے ضروری سرگرمی قرار دیں کھیلوں کے لیے منظم مواقع فراہم کریں جیسے کہ مقامی اسپورٹس کلب کھیلوں کے مقابلے اور تربیتی کیمپس کھیلوں کے لیے تسلی بخش منصوبے تخلیق کریں جو جوانوں کو رغبت دینے میں مدد فراہم کریں کھیلوں کو بھی فروغ دیں تا کہ جوان نسل کھیل کی رنگینی سے لطف اندوز ہوسکیں کھلاڑیوں کے لیے سرمایہ کاری اور اسپونسرشپ کی مواقع مہیا کرنا بھی بہت اہم ہے تاکہ وہ اپنے مہارتوں کو بہتر بنا سکیں